कच्छ ज़िले में अस्पतालूं वग़ैरह घणियूं आहिनि पर जे का उन्हनि जी लेवल खपे उहा लेवल अञा नाहे हींअर धीरे धीरे कुझु कॉरपोरेट हॉस्पीटल्स अची रहियूं आहिनि कुझु प्राइवेट हॉस्पीटल्स अची रहियूं आहिनि सरकारी इस्पतालि में बि सुविधाऊं हींअर घणी सुठियूं आहिनि पर अञा जेतिरो चइजे ओतिरी सुविधाऊं अञा नाहिनि छो जो कुझु बीमारियुनि लाइ हितां खां ख़ासि राजकोट अहमदाबाद मुंबई वञिणो थो पिए पर अञा जेका सुविधाऊं खपेनि उहे हिते आहिनि न जॾहिं कि हाणे असां वटि हींअर आदमशुमारी बि घणी वधी वेई आहे त उमीद आहे त धीरे धीरे इहे सेवाऊं बि सरकारि ॾींदी